आंनि बायदिब्ला जोंनि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बे जोंनि भारतनि भारत हादरनि नोगोरारिफोरखौ आरो आसामनि सिङाव थानाय साथाम दङ गेलेगिरिफोरखौ जौगा होनांगौब्ला आरो गोजौ थाखोआव मोनहैबावनांगौब्ला आरो बुहुमनां हादरनि मानसिफोरजों सिनाय जानांगौब्ला मिन्थिजानांगौब्ला भारत आरो आसामा गोबां रांखान्थि खरसा खालाम नांगौ गोनांथि दंबावो मानोना फुटबला मोनसे बयजोंबो सिनायजानाय गेम एबा खेला जायखौ जोङो जायोब्लानो रावबो नायालासिनो थानो हाया आरो गासै सुबुङानो फुटबलखौ जोबोद मोजां मोनो आं सानो आसाम सरकारा आरो भारत सरकारा फुटबलनि थाखाय गोबां रां खरसा खालामबावनांगौ दं मानोना गुबुन गुबुन जायगा एबा गामि ओनसोलाव गोबां खेला गेलेगिरिफोरा गोदोसोनानै दं जायफोरा कचिं मोनाखै जायफोरा ओरैनो एरियायाव एबा लखेलावल' फिसा फिसा गेम गेलेनानै गावनि टाइमखौ थांहोयो बैफोर खेला गेलेगिरिफोरखौ जे सिलेकशन खालामनानै लाबोना मोनसे मोनसे एससिसेशन खालामनानै दोनोब्ला जेनेबा मोनसे क्लाब बानायनानै दोनोब्ला बैफोर गेलेगिरिफोरनो कचिं होनानै मोजां गेलेगिरि खालामनो हागोन होननानै आं सानो बेनिखायनो आसाम सरकारा गोबां रांखान्थि गारनानैब्लाबो जों जों गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनांगौ अब्ला फुटबल गेलेनायजों गोबां मुलाम्फाबो मोनगोन आरो जोंनि हादराबो गुबुन गुबुन हादरफोरबायदि मुंदांखा जागोन जेरै नोङो मेसि क्रिस्तान रनालद' बैफोरबायदि सुबुंफोरा जेरै फुटबलनि गेजेरजोंनो बुहुमनाङै नाम मोनबोदों थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो बेबायदि रां खरसा खालामनानै जुदि गेले होयोब्ला कचिं होयोब्ला क्लाबआव दोनोब्ला दिनै साफ्रामबो बल गेलेगिरिफ्रा गुबुन गुबुन गेलेग्राबायदि जिउआव साफा साफा जाफुंसार मानसि जानो हागोन आं बेखौ आसा खालामो बेनिखायनो आं खावलायगोन आसाम सरकार आरो भारत जोंनि सरखारखौ माने बिथांमोनहा गोबां रांखान्थि गारनानैब्लाबो नों गेलेगिरिफोरनि फारसे नोजोर बोयो आरो थुलुंगा होयो आं बेखौ मिजिं थिबाय